हेलो यजमान चिरन्जीवी रहु बाजू कोना याद केलहुँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बाजु बाजु केहनके कर्मकाण्ड कोन देवताके पूजा कराबऽके अहि विष्णु भगवानके अच्छा अच्छा कहिया कराबऽके अच्छा कएटा ब्राम्हण लऽ कऽ आउ अच्छा तऽ यजमान आजकल पंडीजी बड महग भए गेलथिन हँ जहन जते अहाँ पण्डीजीके बजेबै तहन एगारह एगारह सए दक्षिणा देबऽके होयत एकरा बाद हुँ सब पण्डीजीके सब पण्डीजीके धोती कुर्ता गंजी गमछा ओहो देबऽके होयत एकरा बाद जखन अहाँकेँ दरवाजा पर पहुँचताह तहन हुनकर स्वागत नीक जकाँ होबाक चाही अहाँकेँ कते जप कराबऽके अहि अच्छा सवा लाख तहन एक दिनमे तऽ नहि होयत अहाँकेँ तहन एगारहटा पण्डित रहत तहन पाँच दिन तक ओ ओ अनुष्ठान चलत ओहि पण्डिजीकेँ एगारह सए रुपैआके रोजके जोड़ि कऽ एक एकटा पण्डितजीकेँ पचपन सए रुपैआ देबऽके होयत एकरा बाद दिनमे फलाहार करता आ फलाहार एक बेर नहि करताह फलाहार दुबेर करताह आ रातिमे अरवे अरवाइन सेन्धा नमक दए कऽ खयताह तेकर बाद ओ पण्डिजी सब एहन छथि दोसरके छुअल नहि खयताह एकटा आदमी आओर लऽ जेताह ओ लोग अपना साथ सब समान खरीद कऽ देबै ओ जे है से अपना हाथे बनैता पण्डिजीकेँ पन्घत करैता लेकिन तेकरा बाद अहाँकेँ यज्ञ जहन सफल भए जायत अनुष्ठानके दिन पण्डिजीकेँ दान दक्षिणा जे देवऽके होयत ओहिमे कोनो तरहके कोताही नहि बरतब यदि पण्डिजी प्रसन्न रहता मनोवांक्षित दान दक्षिणा देबनि तहन अहाँकेँ के यज्ञ सफल होयत यदि दान दक्षिणा मनोवांक्षित नहि देबै तहन एहनो भए सकैए ओ सफल नहि होयत विशेष अहाँकेँ ठीक अहि अहाँ अपन मोबाइल नम्बर पठा दिअ अहाँ अपन लोकेशन बता दिअऽ हम ओहि दिन पहुँच जाएब अहाँकेँ कोनो चिन्ता फिकर करएके काज नहि अहि ठीक ठीक ठीक बेस बेस बेस अच्छा